हेलो हेलो हँ कहिऔ हँ जी रहिऔ अच्छा हँ अहाँ हमर विद्यार्थी बाजै छियै अच्छा से की की दिक्कत भेल देखिऔ अहाँ तऽ अहाँ तऽ विद्यार्थी बहुत नीक रहियै पढ़ैमे

से एना किआ भए गेल छै अहाँ अहाँ निकसंँ देखिऔ आओर मेहनत करिऔ नीकसँ पढ़िऔ लिखिऔ हेबे करतै अहाँकेँ जरुर होयत अहाँ बहुत नीक विद्यार्थी रहियै हँ तऽ अहॉँ अभी की की कए रहल छियै कोन चिजमे फॉर्म भरलियै अच्छा अच्छा टीचर वालामे भरि रहल छी अच्छा शिक्षक वालामे तऽ ओ अभी तऽ शिक्षक वालामे बीपीएससीके निकालि देलियै से सब केलियै

हँ ओहिमे तऽ बेसी मेहनत लागै छै ओ बीपीएससी तऽ एहिमे निकलि गेलै हँ हँ देखिऔ तब अहाँ विद्यार्थी छियै तऽ बीपीएससी हँ भने हमरा याद केलहुँ ई तऽ बहुत नीक बात यऽ जे हमरा विद्यार्थी याद केलक हन जे अहाँ याद केलहुँ हमरा बहुत खुशी मिलल अहाँ चिन्ता नहि करु अहाँकेँ जरुर होयत जरुर होयत शिक्षक वालामे अहाँ मेहनत करिऔ दिन राति मेहनत करिऔ

अहाँ इएह पर ध्यान दिऔ ई अहाँकेॅं जरुर होयत हम कहै छी हॅं इएहमे मेहनत करिऔ बहुत नीक यऽ ई अहाँकेँ जरुर होयत अहाँ कोनो तरहकेंँ चिन्ता नहि करु अहाँ दिन राति मेहनत करु

ठीक छै तब हम राखै छी फोन हम ठीक छै हँ